ई पसन्द यऽ दालि भात सब्जी बनाबैत छी जहए पसन्द होइए ओहे खाइत छी दाले भात सब्जी अपना बना लै छी ओहिमे तरुआ पापड़ चरौड़ी ओहिमे सहए बनाय लै छी माछ मीठमे की बनेलहुँ एगो मुर्गा तऽ नहिये खाइत छी तऽ एगो खस्सी मीट खाइत छी एगो माछ खयलहुँ ओहे बनल ओहे बनाकऽ खाइत छी की खयबै ओहे आर अपन बनाय लै छी अपन खयलहुँ तरुए पापड़ भात पहिले लोक की बनबैत छै भात दालि बनबैत छियै फेर तरुआ पापड़ ओहो बनेलक लोक कहिओ कऽ मन होइत छै तऽ माछो मीठो ओहिमे खाय ले लक लोक ओहो बनाय लेलक ओहो खाय लै छै लोक आ अपना ओ माछ मीठ दोसर तेसर दिन भेल तऽ अपना माछ मीठ बनाकऽ तऽ माछ किनलक तऽ नहि तऽ खस्सी मीठट लोक खाइत छै ओहो बनाय लेलक खयलक पिलक लोक लोक कऽ तऽ खेनाइ पिनाइमे ओहे लोक कऽ होयबे करैत छै लोक ओहे खयलक आओर बाद लोक की खाइ छै ओहे लोक खयबे पिबे करैत छै आओर ओकर बाद लोक किछु खेबे नहि करैत छै आ माछे मीटे लोक खयलक कि दाले भात सब्जी तरुए पापड़ लोक ने खाइत छै तेनाहिये किछु खाइत छै इएह खयलक आओर ओएह सभ दिन लोक कऽ जहए लोक जुड़तै ओएह ने लोक खयतै आब की लोक खयतै ओएह लोक खाइत छै दाले भात सब्जी तरुआ पापड़ चरौड़ी माछ मीट ओएह लोक खाइत छै हमरो दोसर बात आओर नहि को नो चीज नहिये खाइत छी ओएह आर हम अपन खाइत छी नहि कोनो चीज खाइत छी ओएह आर पसन्द होइए हमरा तऽ ओएह अपन खाइत छी आओर दोसर चीज नहिओ खाइत छियै रोटी सब्जी ई आर बनायल हम अपन इएह आर खयलहुँ रोटी सब्जीमे जे अपना जुड़ै रोटी सब्जीमे से अपन रोटी सब्जी अपन बनाय लै छी अपना ओएह आर रोटी खाइत छी आओर दोसर चीज तऽ नहिये खाइत छी जे ओहे आर बनाय लेलहुँ अपना खयलहुँ तब की खयबै दाले भात सब्जी तरुआ पापड़ चरौड़ी ओहे आर खाइत छियै अ अपने किछु जहए जुड़ैत छै लोक कऽ सहए गरीब लोक ओहे लोक खयलक आओर तऽ बातमे लोक नहिए किछु जुड़ैत छै लोक खाइत छै ओएह बात ओएह रहल तऽ अपना रोटी सब्जी बनाय लेलहुँ भाते दालि सब्जी तरुआ पापड़ ओएह आर बनेलहुँ ओएह आर खयलहुँ आओर की खयबै